आं बिबारखौ गोबां रोखोमनि बिबार गायबाय बे बिबारखौ हायावबो गायबाय लोगोसेयावनो बालथिङाव हा सोनानै गोबोर हासार होनानै इउरिया हासार होनानैबो गायनाय जायो जोङो हासार होनानै गायोब्ला बिबारा जोबोद गिदिर गिदिर जायो आरो बिराद समायना जायो हायाव गायबाबो हासारखौ जोंनो नांथारगौ गोबोर हासार आरो इउरिया हासार बेखौ जोंनो फुल गायोबाथाय एकदम नांथारगौ आरो जुदि हासार होनानै गायोब्लाथाय बिबारा बिराद गिदिर गिदिर जायो आरो समायना जायो लोगोसेयावनो सम सम सानफ्रोमबो गुदि गुदि दै होबाय थायोब्लाथाय जोबोद समायना जायो आरो जोङो बालथिङाव गायनानै दोनोब्लाथाय बालथिंखौ जोङो गोजौआव आलायनानैबो दोनजायो गोजौआव आलायनानै दोननानै जोङो सम सम जोङो दै होबाय थाबानो बे बिबारा अराय सम थाबाय थागोन आरो जेब्लानाखि बिबारा बारबायना अब्ला बेरे सिखिरियाबो ओरैबादि बाफैगोन जेब्ला बेरे सिखिरिया बाफैगोन अब्ला नोंबो खाथियाव थानानै नायोब्ला नोंनि गोसोआ माबाफोर दुखु जायोब्ला माबाफोर असान्थि जानानै दङब्ला बे बिबार आरो बेरे सिखिरिखौ नुयोब्ला नोंनि गोसोआ माने ओरैबायदि गोजोन्नाय मोनगोन माने दुखुखौ बावगार लांजोबगोन आरो माने जेनेबा दुखुवानो जेन गैया नोंबो जेन बे सिखिरि आरो बे बेरेसो आरो मासे जेनेबा नोङो उदाङै दं आरो जेनेबा नों उदाङै सोरजोंबा बेरायगासिनो आरो बेखिनिखो नोङो गोसोआव फैगोन आरो नोंनि गोसोआबो ओरैबायदि मोजां मोनखांगोन गोजोन खांगोन बेनि थाखायनो जों बिबारखौ गायनांगौ बिबारखौ गायोबाथाय जोङो मा खालामनांगौ फार्स्टआवनो गोबोर हासार होनांगोन गोबोर हासारखौ होनानै जावग्लिनांगोन लोगोसेयावनो जोङो फुलखौ गायनानै लानांगोन जेब्लासिम बिबार बारनो सम जाया अब्लासिम जोङो बेखौ जाहाथे बोरमा मोसौआ जानो हाया बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बिनि सेर सेर बारि होनांगोन बा बेरा बेरा होनांगोन जाहाथे बे बिबारखौ बोरमा मोसौआ मोनजाया बेनि थाखाय जोङो बेराखौ होनानै लाखिथारनांगोन जेब्ला बिबार बारगोन अब्ला जोङो बेयाव मा होनांगोन इउरिया हासार इसे इसे होनानै होयोब्ला बे बिबारा थाबनो बारगोन आरो बे बिबारा गिदिर गिदिर जाखांगोन आरो अनेक रोखोमनि बिबार दं जेनेबा जबा बिबार गलाप बिबार फामे बिबार दुथुरा बिबार अनेक बिबार अनेक रोखोमनि गोजौ गाहाय जिनो गोजौथार बिफां गोजौ बिबारखौ गायोब्लाथाय जोङो गुदियाव दानसना होयोबाथाय बे बिबारा थुबजा जायो आरो बे बिबारा गाहायावनो बारो आरो गाहाय बिबारखौ गायोब्लाथाय जों दानस'लायनाङा बेनि बिजौखौ साजायनानै जोङो खेमसिजों हानानै होयोब्लाथाय थुबजा जागोन आरो बियो बांसिन समायनासिन जागोन आरो आरो जों बाल्थिङाव गायोबाथाय जोङो खागदावनानै दोनोब्लाबो जेबो जाया बेखौ जोङो सम सम दै होबाय थायोब्लानो बियो मोजाङै थांनानै थायो आरो गोथाङै थाबाय थायो आरो बे बिबारा समायनासिन जायो आरो आरो जोंनि गोसोआ बिबारनि सेराव थायोबाथाय ओरैबायदि मोजां नांखायो आरो दुखु दुखु आफोदखौबो जोङो बावगार लांजोबो आरो